बे आंनि जुलिनि थाखाय फोरमायनोसै खुनुरुखम थाङा गारा लांसोमनाय लांसोमनानै लांदोंबाबो एग्दम आंखौ खननै खनथाम लायफिनखादों बिमाइफोर लाइदों बिफाफोर लायनो थाङो आरो आंबो फैफायो आंहा फैफाबाबो आरो लांफैखुमाफिनो बिदि जाबाय आरो थांलाय फैलाय ओमफ्राय दानिया बिमा बिफाया अजाथारना गामियाबो अजाथार अजा दंजोबथारो दायना राइख्रेबलायग्रा गोजा दानिया आंना बिफाया होनबाय आरो बे आमायाबो होनबाय है गावनि भायग'सै बोरै जायो जाथोंसै खस्थ' मोनबाबो गावसै मोजां जायोना गाज्रि जायो गावनि भायग'सै लायला नांला थांला बेबायदियाव बिखौ लायबाय थानांगौबा जोंसो माब्लाबा थैगोन जोंनि जिउखौसो जागोन लांफैबाय थायो बिसोरो होननानै दा लायलाबो मालाबो नोंसोर हाबाफोरखौ माला होयो होदो होननानै बुंबोबाय आरो बुंबाय नालाय है हाखु दाखु नंखाय बाखाय थौसेजोंनो खरस खालामनानै खालामबाय आरो हाबाखौ ओमफ्राय हथ्र'दामोन आरो एखे हायनामुलि होथारनासो लांखानाय आरो आंखौ एफा गिदिर गोलावनि फिसा एफाराब जेबो गैथारियाव थांनाया साधारन खोथा नङाना बेवहायनो आं बिदि हाबा जानांबाय हाबा जानानै सय मासखौनो जानो हायाखै आं थाब खारबोफिनखादों आं हाबाया जाखांनानैबो जि खस्थ' जेबो गैया जुदा जाना फैनायाव मा मोनबोदों आंलाय थौ गंसेल' नैसे गिदिर दैहु थाइसे दैहु फाफेनना फैदों आं ओमफ्राय थफ्ला एसे इसे गिदिर फानफबनानै बान्दों बोराया बिदिनो लाना फैबाय दुगैनो दैआव फैनाय बायदि जेबो मोनबोआखै जेबो हराखै गैयाबो मोनबोआखैबो बेबायदि लानानै फैबाय आं जा खारबोखानानै खस्थ' जाफैबाय आं बिमाफ्रा आंनो थाल्ला जाजेननायनिफ्राय फैजेननायनिफ्राय सिखानिफ्राय रुवानिफ्राय थौनिफ्राय नांगोलनिफ्राय जुंगालनिफ्राय हरजोबबाय जानथिबो हरबावदों ओंखाम संजाजेननो दावदाब गैया नालाय आरो मोनसेया जाबाय मोसौ हालिसे हरफाबावबाय आरो बेखौ हरफाजोबखाबाय आंनो लोगो लोगो फैनायजों लोगोसे संजाजेननो थौ हरबाय मावजेननो नांगोल जुंगाल हरबाय थोरसि लथा हरबाय मोसौ हालिसे हरबाय सिखा फालथांगा हरबाय रुवा हरबाय खदाल हरबाय साफ्फा हरजोबनानै आंहा संसारा जाबाय बोसोरसेनो आंहा मोनजारोंबाय आरो एदथ' खस्थ'आव आं थाया होननानै आंबो फैफिनखादों आरो एफा बुरजा बिदा फंबाय गासैबो लेथेर फेथेर दाहोना लावखार थाग्रागोजा आं गोसोथोआखै बे गोसोथोबायब्रा गोसो थोनानै माहाजोननि फिसा होननानै बिमा बिफायाबो लांखानोसै दानिया आंनोसो मुलि होबाय थांफानायनि गोसोथोनायनि दानिया आंनाव नाङाखिसै फिसालानावसो नांबाय दानिया फिसालायासो एखे आंखौ नङाबा थानो हायि जाबाय फैयो दाहोनायाबो जों लागोआवनो बोरायदब सेंग्रा देरजासे थाखादों नै इसिनिफ्राय जोंबो उन्दै उन्दै बिबो उन्दैखा लावखार थाफैजेनबा सेंग्रा देरफ्रु लायबाय आंबो देरबाय गाव बिबो देरबाय सानै जादों आरो आंजों गोसोथोनाया बै सासेया गारदों बुजानानै थिगखोना बुजानानै गारदों ओमफ्राय आंखौथ' आंहा बुजानो मोनाखै सिरि सिरि थांखोमालायबाय थांबाय लायबाय खननै आरो खननै लायनायावबो आरो आंखौ लांफैखुमाफिनबाय थांफाबाय आंबो थांबाय जाबाय हाबा जाबाय हाबा जानानैथ' गोदाव सोराव नुहरबायना दानिया लिंहैबाय आं नोंसोरनि नामै फिस हरबाय हादान गोदान खुलिदो बे गान्दा गागेबखौ हादान आं हा गोदानाव फिस होफाबाय बेवहाय थांनानै थाहैदो बेवनो जाहैदो बेवहाय दैबो गिदिर जाबाय जानोबो हा हु गैया मोन गैया थांदो हरैहायनो जाहैदो होननानै हा फिस होनानै आंखौ फाग लाहैबाय आरो ओमफ्राय आंजों समान दिलिभारि जाफानाया साबा थैखाबाय बे साबा थैनायखौनो सोरबा सोरबा खिथाहरबायदा बे आंनि बिमा बिफानो ओमफ्राय दानिया आंना बिमाया बिफाया जोंनाबो थैथारगोनहाय जोंनाबो जाथारगोन बियो इसमाव माबार लेंहरखादो माबार लेंबोखादो होननानै आंखौ थाब लायबाय आरो दायना जाग्रा दङ दिलिभारिया बिमा फिसा बिमा फिसा थाल्ला दिलिभारि मानसियानो साबा थैखादों दा बेखौ लायनांबाय आरो